म्हाका मशीन लनींग हाच्या बद्दल शिकपाची जाय आसले ताकी ताका फुडें खूब डिमांड आनी स्कोप आसा मशीन लनींग हे फुडारांत खूब जावपाचे आसा तांकां डिमांड चड आसतलो